जयपुर जिले में लोग कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं आई टी के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं पुराने जमाने से जयपुर की सालाने री प्रिंट के कपड़े साड़ियाँ जयपुरी रजाइयाँ तो प्रसिद्ध ही हैं सबसे ज्यादा लोग इसी का व्यापार कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने जमाने से चला आ रहा है और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध भी है चादरें लोग प्रिंट करते हैं प्रिंट करके उनको बेच रहे हैं रजाइयों का है जयपुर की जो मोती के शृंगार के साधन हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हैं जो नई पीढ़ी है उसके लिए यहाँ पर आई टी क्षेत्र उपलब्ध है महिंद्रा सेज सांगा ने विद्याघर नगर में औद्योगिक इकाइयाँ हैं जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है रोज़गार की वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी होती है लोगों का जीवन जीने का जो स्तर है वो बढ़ जाता है आर्थिक स्थिति मजबूत होती है लोगों का जो भविष्य है कैरियर है वो अच्छा बनता है जिससे कि लोग तरक्की करते हैं तो जयपुर जिले में सभी तरीके का है व्यापार भी लोग कर सकते हैं और नौकरियाँ भी उपलब्ध हैं